ठीक ठाक यऽ अपन कहु की सभ लेबै हाँ तऽ भऽ जायत नहि तऽ कोबी तऽ बीस रुपैये चलै छै बन्धागोभी पन्द्रह रुपैये चलै छै टमाटर चालीस रुपैये अछि मटर साठि रुपैये यऽ तऽ रेट रेट तऽ ठीके यऽ हाँ तऽ कतेक अहाँ की लेबै से कहबै तखन ने कते कोबी कते लेबै

हाँ जौं घर अहाँ अहाँ सभकिछुमे पाँच रुपैआ कमे देबै हाँ हाँ लऽ जायब अहाँके देब ठीक छै ठीक छै सभकिछुमे अहाँके हम पाँच रुपैआ कम लगा देब तै लेल कोनो गॉप छै अहाँके जे सभ लेबाक यऽ ने आबि कऽ लऽ जायब हूँ कहिया लेबै हाँ हाँ हाँ ठीक छै ठीक छै हमसभ किछु जे छै से आबि गेलनि आइए एलैहन गाड़ी सभकिछु ताजा सब्जी छै हाँ आबिकऽ लऽ जायब हाँ हाँ हाँ आलुओ छै अपना लऽ हाँ हाँ कतेक आलू लेबै आइ आलू अहाँके बारह रुपैये भेटत अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भऽ जेतै सभकिछु कम भए जेतै बुझलहुँ ने अहाँ आबिकऽ छै से लऽ जायब सभकिछु अहाँके ककरो सँ दू रुपैआ कममे अहाँके देब नइ नइ नइ नइ से कहु ककरो कहियै एखन तऽ कहि देलहुँ अहाँके दू रुपैआ कमे सभकिछुमे लगायब दू दू रुपैआ कमे रहत अहाँके ओकर टेंसन नहि ली ठीक छै ठीक छै ठीक छै करब